हमसब अपना घरके आगूमे कचरा नहि रखैत छी गीला कचराके अलग फेकलहुँ आओर सूखा कचराके अलग हटेलहुँ घरके आगूमे भी झाड़ू बहारू भिनसरसँ साँझ तक दैत रहलहुँ देलहुँ साँझोमे देलहुँ सवेरे देलहुँ पानि छिटलहुँ जल जे रहल ओकरा साफ कयलहुँ कोनो प्रकारके गन्दगी हमसब अपना घर के आजू बाजूमे नहि रखैत छियै कचरा सबके अगर भेल तऽ कचराके जे छै उठाके जे छै कि हमसब ओकरा जे छै कि ओ जगहमे जगहमे धऽ अयलहुँ फेंक अयलहुँ बारी झाड़ीके साफ सुथरा रखलहुँ आओर सामनेमे कोनो घरके आगूमे कोनो प्रकारके कचरा नहि लगबैत छियै हमसब कचरासँ हमसब बहुत रहैत छी आओर अपना कचराके साफ करऽके लेल झाड़ू बहारू लगेलहुँ आ एकरा बाद जे छै कि पानि देहल सूखाके अलग कचरा बला अलग गीला बला अलग ओकरा सबके फेकैत रहलहुँ आ फेक कऽ सब झाड़ू बहारू लगेलहुँ बेगर झाड़ू बहारू लगेने आगूमे सबेरे उठलहुँ तऽ एक बाल्टी जल लऽ के अपना आगूमे घर के जे छै से सीढ़ी पर जे छै से पहिने ढारलहुँ ओकरा धोलहुँ ओकरा झाड़ू मारलहुँ मने स्वच्छ जे छै कि घर दुआरिसँ लऽ के बाहर तकके कोनो प्रकारके गन्दगी नहि होबऽ के चाही कोनो प्रकारके कीचड़ नहि रहऽ के चाही हमसब कीचड़केसँ नफरत कयलहुँ गन्दगसँ नफरत करैत छी रहि गेल आब जे छै कि कीचड़ आब ओ लै गेल भगवान सरकारके तरफसँ सेहो बहुत देलकै योजना आयल हँ जेकि अहाँकेँ जे छै घर घर से कचरा उठाबऽ के लेल तऽ ओ सरकारोके साधना छियै जेकि कचराके गाड़ी अबैत छै अपन कचरा लऽ कऽ अपन गेल आर जहाँ सुनैत छियै जगह कयल छै तहाँ जायके जे छै ई कचरा ओकरा रखलक साफ कऽ देलक एहि लेल हमसब अपन गन्दगीसँ हटिके गन्दगी जे छै बीमारीके घर होइत छै ताहि लऽ कऽ गन्दगी हमसब नहि आयल अपना घरके आगूमे नहि रखलहुँ गंदगीके साफ करैत रहलहुँ पानिके जे छै से फुहारा दैत तेकरा झाड़ू मारैत रहलहुँ कोनो प्रकारके गन्दगी रहल तऽ तुरत ओकरा साफ कयलहुँ गन्दगी बीमारीके घर होइत छियै गन्दगी जे छै बीमारीके घर होइत छियै ताहि लऽ कऽ जे छै गन्दगी नहि रखलहुँ आ गन्दगी हटबैत हमसब ओहि कार्यक्रम पे लगलहुँ झाड़ू मारलहुँ बहारू कयलहुँ कोनो प्रकारके गन्दगी भेल ओकरा तुरत साफ कयलहुँ आओर रहि गेल ओहि गंदगीके उठा कऽ कतहुँ सुनिश्चित जगह पर फेकलहुँ अगल बगल सेहो नहि फेकलहुँ ई नहि जे कोनो पड़ोसीके बगलमे फेंक देलहुँ ओ पड़ोसी प्रात भेने ओ गारि पढ़लक से बाली बात नहि ओहि कचरा कऽ उठा कऽ कोनो एहन जगह पर हमसब डालि अबैत छियै जहाँ की कोनो दुर्गन्धके बात नहि छै दुर्गन्ध नहि एतै रहि गेल हमसब कचरा करबै अपना घरके आगूमे साफ सुथरा रखलहुँ झाड़ू बहारू लगेलहुँ पानि छिटलहुँ सवेरे उठि कऽ ओ सारा अपना घरसँ लऽ कऽ पड़ोसीके घर तक कोनो प्रकारके कचराके कोनो बात नहि कयलहुँ सरकारो साधन देलखिन हँ सरकार देलखिन हँ जेकि गाड़ी अबैत छियै ओ कचरा जे छै कि राखल रहल डब्बामे ओ गाड़ीमे लदलथि आ ओ सुनैत छी जतऽ जगह जगह कयल छियै ततऽ जाके ओतऽ डालि दय छथिन ताहि लऽ कऽ कोनो प्रकारके हमसब गन्दगी गन्दगी छै बीमारीके घर ताहि लऽ के गन्दगीसँ हमसब हटिके रहैत छियै कचरा जे छै गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग करैतमे पानि तानि छींटके ओकरा जे छै हमरा सबके कराओल छै